न्यूज़ जो है सुबह उठते ही हम जब सुबह उठते हैं तो सबसे पहले जो है आज तक ए बी पी और अन्य कई प्रकार के जो न्यूज़ चैनल है उनको भी दिमाग़ में रखते है और सबसे पहले जो है न्यूज़ देखते हैं जिससे कि अभी हमारा बजट पास हुआ निरमली निर्मला वित्त मंत्री हमारी निर्मला सीतारमण जी है बजट जो लाई हैं तो इस इसके लिए हम हम लोग जो न्यूज़ देखी थी और हमें न्यूज़ चैनल के अल अलावा भी कई यूट्यूब पर ऐसे चैनल है कई टीचर ऐसे हैं जो कुछ इम्पोर्टेंस न्यूज़ होती हैं जो टीचर इस्टूडेंट्स के लिए रखते हैं जैसे कि बजट पर भी कई चैनलों ने बनाया था उसमें से मुझे जो है दृष्टि आई ए एस का अच्छा लगा उनका देखा था मैंने और वाका भी देखा था और वैसे आज तक पर मैंने जो न्यूज़ देखी थी काफ़ी अच्छी ये सब चैनल काम करते हैं और हमने जो है क्या बोलते हैं इनका सब्सक्रिप्शन भी ले रखा है न्यूज़ चैनल पर ये और मैच के भी न्यूज़ रोज़ मैं पढ़ता हूँ लगभग लगभग जो है डेली अपडेट जो मैच की होती है वो न्यूज़ के माध्यम से हमको जानकारी मिलती है जो काफ़ी हम लोगों के लिए बहुत सहायक भी है अच्छी भी हैं न्यूज़ का और अपना महत्व है जीवन में और पोलिटिकल इलेक्शन पार्टीज़ की भी न्यूज़ मिलती रहती हैं इलेक्शन्स वगैरह कहाँ पे हो रहे हैं किस किस लोकसभा विधानसभा में हो रहे हैं कौन जीत रहा कौन हार रहा इन सबकी जो समय समय पे जो जानकारी होती है वहाँ से जो है कई न्यूज़ चैनल्स जो है बहुत अच्छे तरीके से इसको बताते हैं और ये सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है और आज पता ही नहीं चलता कितना समय कितना समय पर कब से शुरू करे कब तक देखना है क्योंकि इतना अच्छा लगता है देखने में हमको सही लगती है और क्या बोलते हैं कि जो है कि तमाम विशेषता थी जो है न्यूज़ वगैरह जो होती है वो हमको भी देखना अच्छा लगता है आज कल क्या कहाँ चल रहा कैसे चल रहा सब न्यूज़ के ज़रिए हमको पता चलता है अगर न्यूज़ ना हो तो कई चीज़ों की जानकारी हम लोगों को नहीं हो सकती है इसीलिए जो है न्यूज़ को रोज़ सुनते हैं और करीब करीब आधा घंटा और लगभग लगभग कई चैनल ऐसे हैं जिनको रोज़ सुनना ही पड़ता है सुनते ही हैं और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी हो गए जिनके माध्यम से कई अच्छी अच्छी कई प्रकार की जो है न्यूज़ देख सुनने को देखने को मिलती है और यह जैसे कि जो है आर्थिक स्तर के जो न्यूज़ होती हैं और जो मतलब विश्व में जो है वर्ल्ड में कैसे चल रहे हैं इसके इसकी भी जो न्यूज़ है बराबर मिलती रहती ही देखने को मिलती रहती है कहाँ पे क्या हो रहा कहाँ ब बंगाल में क्या हो रहा बिहार में क्या हो रहा इन सब चीज़ों की जो जानकारी मिलती है वो न्यूज़ माध्यम न्यूज़ के ही माध्यम से ही मिलती है और अच्छी चीज़ है न्यूज़ और न्यूज़ तो जो है आज तक है ए बी पी है इंडिया भारत है और तमाम ऐसे चैनल्स हैं जिनका नाम अभी नहीं याद आ रहा है बट क्या होता है कि सुनना सुनना चाहिए न्यूज़ और मैं रोज़ अपने मोबाइल पे जो है इसको देखता हूँ कई चैनलों में कई ये जो है इंस्टाल करके मैंने रखी हुई हैं न्यूज़ की जो जिनको मैं देखता हूँ और उससे सोने जाता हूँ तो न्यूज़ चला लेता हूँ उसको सुनता हूँ अपना काम अन्य गतिविधियां होती रहती हैं इससे जो है समय पता नहीं चलता और जैसे कोई कार्य कर रहा हूँ ऐसा जिसमें दिमाग़ का यूज़ नहीं है तो उतना न्यूज़ चैनल सुन के उस काम को करते रहते हैं फिर दोनों चीज़ें होती हैं एक की जानकारी भी रहती है कहाँ पे क्या हो रहा है दूसरी चीज़ ये है कि अपना काम भी होता रहता है इसीलिए जो है इसका उपयोग बहुत ज़रूरी है इसके लिए मैंने जो है कई ऐसे जो है चैनल्स है जिनके सब्सक्रिप्शन्स भी ले रखा हैं इससे जो है अच्छी बड़ी जानकारी भी मिलती रहती है समय समय पे जो है इससे अच्छी जानकारी मिलती रहती है इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ